हेल' औ मा खालामदों

ओनिफ्राय आं मा होनदों ए दङ आंबो एरैनो ओनिफ्राय बे सरलफारायाव पिकनिक जानो होनदोंमोनना नोंसोर थांना थाङा

ओनिफ्राय साबोसे थांनो ओंखारदों नोंसोरना लोगोफ्रा ए जोंना साबा जाना दं ज'मा थांनायसै

औ औ औ औ दिसाइद खालामलायनांगोन आरो मारा माला थागोन नोंसोर माला सोलाबगोन जोंहाथ' ओरैनो फ्रि खासो सानदेआव सानदेआव मोजांसिन जागोन क्लासबो गैया नालाय

औ औ ऐनिफ्राय बाजेदफोरा बेसेबां जागोन बेसेबां खांङो फैसाफोरखौ बे मोनसे ब बो बास हमनांगोन नालाय बुरजा जागोन मानसिफोरा बास नङाबा टेमपु बेबायदि औ औ

औ जानाय लोंनायाथ' थाखागोन बे

औ औ दे होमबालाय औ दे ओम ओम दे